اردو زبان کی تاریخ نہایت دلچسپ اور گہری ہے میں اس کا مختصر جائزہ پیش کرتا ہوں آغاز اردو زبان کی جڑیں بارہویں صدی کے آس پاس دہلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں ملتی ہیں جہاں مختلف ثقافتوں کا ملاپ ہو رہا تھا ترک افغان عرب ایرانی اور مقامی ہندوستانی زبانوں کا آمیزہ پیدا ہوا بنیادی طور پر یہ زبان دہلی کے لشکری کیمپوں میں ترقی پائی اس لیے اسے ابتدا میں لشکری زبان کہا گیا لفظ اردو دراصل ترک زبان کا ہے جس کا مطلب ہے فوج یا لشکر کے ہیں فارسی اثر سلطنت دہلی اور بعد میں مغل سلطنت میں فارسی درباری زبان تھی فارسی الفاظ تركیبیں اور اندازے بیان اردو میں شامل ہوتے گئے اس وقت اردو کو ریختہ بھی کہا جاتا تھا یعنی بکھری ہوئی زبان صوفی تحریک صوفی بزرگوں نے اردو کو عام لوگوں تک مذہبی اور اخلاقی تعلیمات پہنچانے کا ذریعہ بنایا خواجہ نظام الدین اولیہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت امیر خسرو صاحب رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگوں نے اردو کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا مغلیہ دور مغل دربار دہلی آگرہ لکھنؤ حیدر آباد وغیرہ میں اردو کو خوب فروغ ملا میر سودا غالب انشا نظیر اکبر آبادی جیسے شاعروں نے اردو شاعری کو عروج بخشا برطانوی دور آیا اس دور میں اردو کو ایک باقاعدہ زبان کے طور پر تعلیمی اداروں اور عدالتی نظام میں شامل کیا گیا مگر ہندی اردو تنازع نے زبان کو مذہبی بنیادوں پر تقسیم بھی کیا